دلی میں ہندو اور مسلمان مذہب کے لوگ زیادہ رہتے ہیں وہ لوگ ان لوگوں میں کافی زیادہ جیسے ان لوگوں کا رہن سہن کھانا پینا ہر چیز الگ ہوتی ہے جیسے کہ ہندو لوگ جو ہوتے ہیں وہ گوشت وغیرہ کھانا پسند نہیں کرتے اور اس کے برعکس مسلمان جو ہوتے ہیں وہ گوشت کھاتے ہیں تو جو ہے وہ ویجیٹیرینس ہوتے ہیں مسلمان جو ہوتے ہے وہ نون ویجیٹیرین ہوتے ہیں